मिगी जादा जानकारी ते नेईं ऐ पोल्ट्री फार्म दी जिन्नी ऐ में उन्नी सनाई दिन्नी आं मेन मेन पवांईट तोआनू हून जियां कंपनी आह्ले ने पैह्लें त्यार कीते दा होंदा मुर्गा ओह् दवाईयां दुवाईयां खलाइयै जो बी लटर पटर खलाए दा होंदा उ'नें फिर उ'नें खलाई खलुइयै ते ओह् उ'नें जेह्ड़ा अंडा ओह् मुर्गी दा जेह्ड़ा अंडा होना ओह् त्यार होना चूचा चूचा फिर उ'नें डब्बे डुब्बे पैक पूक करियै अग्गें शैड्डे च भेजी ओड़ना थाह्र थाह्र सारे फिर ओह् शड्डे च जंदा फिर अस उ'नेंगी अग्गें ओह् करने होन्ने टैंपरेचर बगैरा देना भट्ठी भुट्ठी कोई त्यार करी ओड़ी अग्ग उग्ग बाली हीटर हूटर लाई ओड़े फिर उ'नेंगी ओह् जियां बच्चे आगूं लेखा पालना उसी जेह्ड़ा त्रीह् पैंत्ती दिन पालना ओह् बच्चे आंगू लेखा पालना उसी शैल रोज सवेरें डेली फीड पानी डेली चेक करना कि कोई पानी पाना कोई मरी निं गेदा होऐ कोई कुछ निं कोई शैल कोई बमारी निं लग्गी दी होऐ इक इक मुर्गा इ'यां चेक करना शैल जिसी जां कोई बमारी लग्गी दी होए गी फ्ही डाक्टर गी बलाना फ्ही डाक्टर गी अग्गें उ'नें अपना रिकमैंड दस्सी ओड़ना कि केह् केह् चीजां करनियां फिर उ'नेंगी इंजैक्शन लगाने दवाइयां लैनियां फिर उ'नें थोह्ड़ियां दवाइयां देनियां ओह् पानी च घोलियै पलाने पौंदियां सानूं इक इक मुर्गी गी सारियां सारियां दवाइयां पलैनियां कि इक दुए गी बमारियां नेईं लग्गै ओह् भला तां ते इ'यां ऐ देखभाल करनी पौंदी ऐ मुर्गें दी बस मिगी इन्ना गै गर्मियें च जादा एह् होंदा कि गुड़ घोलियै असें पलैई ओडने होन्ने पानी कि ठीक ठीक ही रैह् सर्दियें च बी बड़ी होंदी ऐ देखभाल बल्ब लाने पौंदे हीटर लाने पौंदे भट्ठी अग्ग बालने पौंदी होर बड़ा कम्म होंदा एह्दा त्रीह् पैंत्ती दिनें दे अन्दर अन्दर एह् त्यार होई जंदा ऐ जेह्ड़े कंपनी आह्ले फीड भेजदे ऐ उंदे च बी बड़ी मलावट होदी ऐ तां करियै बड़ा कम्म करने पौंदा ऐ इन्ना गै मिगी पता ऐ जिन्ना देई ओड़ेआ